हमरा पेन्टिंग करयमे चार्ट पेपरपर करैत छी पेन्टिंग आओर कपड़ापर करैत छी पेन्टिंग आओर सूटसभ पर बहुत चीजपर पेन्टिंग करैत छी आओर ओहिके लेल हमरा रङ्गके जरूरत पड़ैए तऽ रङ्ग जे रहैत छै ओ बहुत रङ्गके आबि जाइत छै पहिलेके जमानामे जे रङ्ग होइत छलै ओ तऽ आदमीसभ अपने बनबैत छलै शृङ्गारके पत्तासँ ऑरेन्जके पत्तासँ सभकिछुके पत्तासँ लेकिन आब सभकिछु रेडीमेड मिल जाइत छै बाजारमे तऽ हमसभ खरीदेके कलर अनैत छी अपने से नहि बनबैत छियै आओर कलरके मतलब एतेक मात्रा दैत छियै आओर एगो मीडियम आबैत छै रङ्गमे मिलबयवला तऽ ओ कनि मीडियम मिला देलहुँ आओर एतबे हिसाबसँ देलहुँ जे ओ कपड़ापर पसरल नहि आओर ओहिसँ डिजाइन बनेलहुँ कपड़ापर बनेलहुँ चार्ट पेपरपर बनेलहुँ आओर एगो ब्रश आबैत छै ओ ब्रशसँ करैत छी आओर नीब हँ नीबोसँ कयल जाइत छै नीब जेतेक नीबसँ बहुत पतला पतला बनि जाइत छै ब्रशोसँ बनैत छै लेकिन ब्रशसँ ओतेक बढ़िआँ नहि बनि पबैत छै जतेक बढ़िआँ नीबसँ बनि पबैत छै आओर सिल्कके कपड़ापर बनबैत छी सूतीके कपड़ापर बनबैत छी पेन्टिंग आओर बहुत किछुपर बनबैत छी